हांवें म्हगे फ्रेंडा एक पेंटींग कोन्न दिलोलें आनी तेंणें टॅगे पेंटींग चोयन म्हाक कॉन्टेक्ट केलो आनी एक तसले स्पोंज पेंटींग करून दी म्हूण आनी जेन्ना हांवें तें स्पोंज पेंटींग केलें तेन्ना म्हाका रिव्यू दिलो की तें स्पोंज पेंटींग चोवपा बरें दिसतालें पूण तें डिफरंट कलर्स यूज केल्याय तें एक कलर दुसरी कलरा मॅच जायनाहलेलो सो तो एक पॉयंट ऑफ इम्प्रूवमेंट आहलोलो की तें कलर्स सारकी चूज करून हे कोरपा सारके स्पोंज पेंटींग सारकी पेंटींग कोरपा आनी तें कलर सारकी यूज करून एक बरो डिजायन काडपाचो अेश कोन्न एक फिडबॅक मेळ्ळो आनी तितूंतल्यान आनी बोर बोर बोर कलर्स यूज करून आनी बोर एक इम्प्रूवमेंट एस मेळ्ळो आनी तितूंतल्यान आनी पेंटींग इम्प्रूव कोरपाचे ट्राय केले